जैसे कोई भी गाड़ी चलाना पाए बाइक चलाते समय ज़्यादा लंबा जाना हो तो रुक जाना चाहिए और ऐसे बहुत दूरी चलने के बाद जो उस आदमी को नींद भी आने लगता है थकावट भी महसूस होने लगता है तो कहीं कहीं रुक के चाय पानी नाश्ता कर लिया जाता है तो थोड़ा देर के लिए रेस्ट मिल जाता है और बाइक चलाने का मजा जो है जैसे ग्रुप में जा रहे हैं कहीं दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा अलग मूड में आदमी जाता है और ठीक से आदमी उसमें आगे चल पाता है जैसे मान के चलिए जैसे डाक बम जाता है सब बैक सवार जाता है तो अलग ही मजा आता है और कितने आदमी बस में जाता है कितना आदमी ट्रेन से जाता है ट्रेन में भी जाके आदमी मुकर जाता है लेकिन कोई सवार हो तो मोटरसाइकिल जल्दी से जल्दी पहुँचाता है तो उस मजा ले ही के जाता है और जगह जगह पर रुके है जाता है और दोस्तों के साथ अगर जाए दो आदमी हो तो ज़्यादा दूर जाए तो अलग ढंग का महसूस होता है जैसे कहीं जाना हो तो दो आदमी हो तो अच्छा लगता है वातावरण हो तो ठीक रहता है बातचीत करते करते समय पास हो जाता है और जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं और जो सवारी है उसको भी आता है तो हम लोग थक जाते हैं तो बोल देते हैं थोड़ा रेस्ट करो या तुम चला लो इसी तरह से आगे मैं निकल पाते हैं हम लोग थैंकु